نزلہ زُخام میں اکثر لوگ وکس اور گرم پانی کر کے بچوں کو سیکتے ہیں اور اس کو پلاتے ہیں اور چھاتی میں وکس لگاتے ہیں پھر ان کا تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور پہلے ہمارے بڑے بوڑھے رہتے تھے تو ایک سے ایک دوائیاں ہوتی تھیں تو ان لوگوں کو نسخہ تھا کہ اپنے چھوٹے موٹے دوائی سے ہی ٹھیک کر دیتا تھا لیکن اب جو

نزلہ زُخام بھی ہوتا ہے تو ترن ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ ڈاکٹر اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ نزلہ زُخام کی بات ہے تو تھوڑی سی بات نزلہ زُخام ہوا کہ تُرنت اپنا ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو ویسے وکس وغیرہ میں صحیح ہو جاتا ہے اب وکس پھر وہ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوا یہ دوا ایسے دوا وہ دے دو وہ یہ دے دو تو ایسے ہی ڈاکٹر بل بنا دیتے ہیں بہت سارا تو غریب آدمی کہاں سے اتنا نزلہ زُخام کے لیے اتنا پیسے بنا دیتا ہے ڈاکٹر کہ غریب آدمی نہیں جھیل پائے گا تو یہ وکس ہی اچھا ہے کہ نارملی علاج کے لیے گرم پانی میں وکس دے دیں اور ان کا علاج سفل پوروک ہو جائے